मेरे जीवन में ऐसी चुनौती पूर्ण कार्यस्थल पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसको मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं मेरी नई नई सादी हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि जब ससुराल जाते हैं पहली बार तो हम लोगों के रिवाज होती है ना कि बड़ों का पांव छूना जाएंगे तो चाय बना के देंगे खाना बना के देंगे इस तरीके से सुबह जल्दी उठना है ये सब मुझे नहीं पता था जब मैं अपने ससुराल में मेरी जो फर्स्ट रात थी या दूसरे दिन सुबह उठना था तो मैं रात को नींद भर में मैं भूल गई अरे मैं ससुराल में हूँ मैं नींद में इतनी खो गई थी कि मैं ससुराल में हूँ ने मुझे पता ही नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मायके में ही सोई हूँ मैं ऐसा भूल चुकी थी मेरी सादी हो गई है और मैं किसी अपने ससुराल में सोई हूँ तो इस तरीके का ये जो चुनौती पूर्ण मेरे पास ये स्थिति आई थी इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला और साझा किया कि इस स्थिति को मेरे ससुराल वाले भी समझे

पहला दिन है इसको एहसास नहीं हुआ हुआ होगा कि ससुराल में सोई है तो ये मेरे लिए एक सिख थी सादी के बाद की कहा जाता था कि बहू को जल्दी उठना पड़ता है घर के काम करना पड़ता है और मैंने फर्स्ट दिन ही अपना इमेज जो है खराब कर चुकी थी